شہر کے مقابلے میں میرے علاقے کی صحت کا معیار بہتر نہیں ہے کیونکہ شہر کے اسپتالوں میں بڑی بڑی مشینیں اور بڑے بڑے ڈاکٹر موجود ہیں جو مریضوں کی بہت اچھی طرح سے دیکھ بھال کرتے ہیں شہر میں میرے علاقے سے صفائی کا بہت اچھا بند و بست ہے جس کی وجہ سے وہاں بہت ساری بیماریاں نہیں ہوتیں میں بھی صحت کی بہتر سہولیات حاصل کرنے کے لیے شہر میں جو منتقل ہونے کی تجریح دوں گی کیونکہ صحت ہی سب سے بڑی دولت ہے اور میں اس دولت کو کسی بھی حال میں کھونا نہیں چاہتی بلکہ میں اپنی صحت کو بہتر بنانا چاہتی ہوں